हून जियां असें पुच्छेआ के नैक्स्ट कव्शन कि हां भाई अज्ज दे बच्चें गी केह् मैंटल ते फिजिकल फैक्ट होआ दे केह् प्राब्लम फेस करना पवा दियां जादा फोन यूस करने दी बजह कन्नै ते जादा टी वी दिक्खने दी बजह् कन्नै जियां तुस दिक्खो हां अज्जकल दे निक्के निक्के बच्चें गी बी फोन चाहिदा जियां रुट्टी बी खलानी होग ते उ'नेंगी फोन चाहिदा हत्थें च फ्ही ओह् रुट्टी खंदे न मतलब इक दो साल दे बच्चे गी अगर दुद्ध बी पलैना होऐ ते पैह्लें उ'नेंगी हत्थै च फोन फड़ाना पौग फ्ही ओह् दुद्ध पींदे न मतलब ओह्दी बजह् कन्नै बच्चे दा पूरा मैंटल सिस्टम खराब होए गा बच्चे दी काबलियत खत्म होए दी बच्चें गी कुछ पता गै निं ऐ मतलब फोनै च डुब्बी गेदे न ओह् अज्जकल पूरा मतलब निक्की कोला निक्की चीज उप्पर बी ओह् मतलब अपना फोन उप्पर गै डिपैंड होई गेदे न बिलकुल जियां पराने जमान्ने च तुस दिक्खो पैह्लें जिसलै फोन नेईं हे चले दे ते पैह्लें बच्चें गी बाह्र बी जंदे हे ते बच्चे खेलदे हे क्रिकेट खेलदे हे बैडमिन्टन खेलदे हे फुट बाल खेलदे हे बड़ी सारी गेमां हियां मतलब बच्चे खेलदे हे बाह्र जाइयै अज्ज दे बच्चें गी किश पता गै निं ऐ गेमें दे बारे च अन्दर गै डक्कियै रेह्दे न सारे बच्चे मतलब उ'नें किश पता गै निं ऐ सब कुछ फोनै उप्पर डिपैंड न बच्चे ओह्दे बाद तुस दिक्खो जियां कुछ पढ़ना गै होग ओह्दे उप्पर बी बच्चे अपने फोन उप्पर गै पढ़दे सारा किश मतलब सब कुछ अज्ज कल फोन दे उप्पर गै डिपैंड होई गेदे न बच्चे बिलकुल अज्ज कल मां प्यो बी अजकल मतलब कोई ध्यान निं दिंदे हैन बच्चे उप्पर थोह्ड़ा मां प्यो गी बी ध्यान देना चाहिदा कि हां भाई थोह्ड़ा फोन उं'दा फोन उं'दा उ'नें गी नेईं देन थोह्ड़ा उ'नें घट्ट फोन देना उ'नेंगी घट्ट करन एह्दी बजह् कन्नै बौह्त सारी प्राब्लमां होआ दियां बच्चे गी नींदर उप्पर असर होआ दा बच्चे डिप्रैशन च जा दे इंजाईटी दी प्राब्लम बधा दियां बौह्त मतलब बौह्त प्राब्लम फेस करनी निक्के निक्के बच्चें गी चश्में लग्गे दे नज़र कमजोर होआ दी बच्चे दी बच्चे दियां बच्चे दियां अक्खां दिक्खो तुस लाल होई दियां गे गेमिंग अज्जकल आई गेदी फोनै च गेम्स बगैरा गेमें उप्पर गै ओह् लग्गे दे रौंह्दे पूरा पूरा दिन गेमै दे उप्पर लग्गे दे रौंह्दे ओह्दी बज़ह् दे कन्नै उ'नेंगी जेह्की मैंटल जेह्की काबिलियत ऐ बच्चे अपनी खतम होआ दी उंदी ते ओह्दी बजह् कन्नै ओह् जादा सोची निं पा दे जादा ओह् मतलब अपना करी निं पा दे सारा किश जादा सारा किश फोन उप्पर गै डिपैंड होई गेदे न ओह् मतलब इ'यै में इक आक्खना चाह्न्नां कि थोह्ड़ा बच्चे गी अपने मां प्यो गी बच्चे दे उप्पर अपना थ्होड़ा ध्यान देना चाहिदा घट्ट कोला घट्ट उ'नेंगी फोन देन कि मतलब अगर तुसें पढ़ना बी ऐ जादा ओह् अपनी बुक्स दे उप्परा पढ़न फोनै उप्परा घट्ट पढ़न थोह्ड़ा ठीक ऐ में निं एह् आखा ना कि हां भाई फोन बौह्त ही अगर तुसें पढ़ना ऐ ते हां भाई फोन कंस्लट उस बजह दे कन्नै उस चीज़ कन्नै तुस अपना फोन कंस्लट करो फोन दी मदद लैओ पर गेम्स जेह्कियां हैन यूट्यूब ऐ फालतू दियां चीजां दिक्खने ओह्दी बजह् कन्नै जेह्के बच्चे न साढ़े ग्रोथ नेईं करी पा दे ते एह्दी बजह् कन्नै बौह्त सारी प्राब्लम आई दी अज्ज दी डेट च होआ दियां न ते इ'यै आक्खना चाह्न्नां में कि थोह्ड़ा अपने पेरैंटस गी थोह्ड़ा ध्यान रक्खना चाहिदा बच्चें दे उप्पर कि हां भाई तुस थोह्ड़ा अपना फोन जो ऐ घट्ट करन ओह् फोन दिक्खना घट्ट करन फोन चलाना घट्ट करन ओह् जेह्दी बजह् कन्नै बच्चे गी प्रापर नींदर लैन ओह् अपनी थोह्ड़ी उं'दी मैन्टल एविलिटी बधै थोह्ड़ा ओह् बुक्स दी तरफ ध्यान देन जेह्की ओह् स्टडी करा दे बुक्स दे उप्परा करन ते जेह्दी बजह् कन्नै उंदी मैंटल एविलिटी जेह्की ओह् बधै होर जिन्ना बच्चे कताबै उप्परा पढ़ङन उं'दी गै उं'दी उन्नी जादा उं'दी मैन्टल एविलिटी बड़ग थोह्ड़ा स्पोर्टस आउटडोर स्पोर्टस गी बढ़ावा देन एह् निं ऐ कि फोनै उप्पर गै गेमां खेलदे रौह्न जेह्दी बजह् कन्नै ओह् इक इ'यां कताबी कीड़ा बनन बाह्रै दी दुनियां दा उ'नेंगी पता गै नेईं कि हां भाई बाह्र केह् होआ दा फोन च ऐसी लत्त लग्गी दी बच्चे गी जेह्दी बजह् कन्नै ओह् बिलकुल अपना दमाक जियां उं'दा सु सुक्की जा दा सुक्की जा दा कि इ'यै आक्खना चाह्न्नां में कि ब थोह्ड़े पेरैंटस अपने बच्चे दे उप्पर ध्यान देन ते फोन दा यूस करना थोह्ड़ा घट्ट करन धन्यवाद